महामारीमे लोकके बिमारीसँ बहुत अथि लड़य पड़लै बहुत रङ्गके व्यवस्था सोचय पड़लै बहुत रङ्गके भी दिक्कत भेलै घर परिवार भी चलबैमे बिमारीसँ के चलते लोक घरसँ बाहर नहि होइत रहै बिमारीसँ लोक बहुत डरि डरि कऽ रहैत रहय सभकिछु महामारीके बहुत रङ्गके बात हइ जे एना करय पड़लै साफ सुथरा भी रहय पड़लै सभकिछुपर धियान दै पड़लै साफ सफाइपर धियान दै पड़लै जे बिमारीसँ अथि कर आब अस्पताल अरमे पहिले नहि रहै सुविधा लेकिन आब सभकिछुके हइ स् सभकिछुके सुविधा हइ स्वा अस्पताल भी भऽ गेलै हइ लगमे पहिले नहि रहय लोकके तऽ आब सभकिछु भऽ गेलै हन आब दबाइ बीरो भी मिल जाइ हइ सभकिछु सभ बिमारीके भी तुरन्त इलाज भेल दबाइ बीरो भी मिलल आरो अभी व्यवस्था सभकिछुके हइ गाड़ी घोड़ा भी टाइमपर फोन कयलक तऽ चलि आयल सभ व्यवस्था भऽ जाइ हइ बढ़िआँसँ महामारीमे बहुत अथि रहै बिमारीसँ लोक बहुत अथि स् करयके होइत रहै साफ सुथरामे रहयके होइत रहै घर परिवार चलाबैमे बहुत भऽ गेल रहै दिक्कत सभ घर बैठि गेल रहथिन बिमारी लए कऽ कोइ कहूँ नहि जा सकैत रहथिन आओर केना केना घर लोकके चलाबय पड़लै बिमारीसँ लड़यके चलतै आब सभकिछुके व्यवस्था भऽ गेलै हन हॉस्पिटलमे आब सभकुिछु सभ बिमारीके भी इलाज होइ हइ सभ रङ्गके दबाइ बीरो भी मिलै हइ आओर हॉस्पिटलमे साफ सुथरा भी हइ सभकिछुके आओर सभ रङ्गके मशीनमेमे भी हइ आरो जे हइ बाँकी ओ आब कहै छियनि सभ गोटा से मतलब आओर चीज होइ जे ताकि सभ गो किछु व्यवस्था हियाँ होस्पिटलमे मिल जाइ सभकिछु बढ़िआँसँ रहतै तऽ लोक सभ रङ्गके इलाज करेतै आ सभ समयपर सभके देखभाल होतै कोइ भी बिमारीसँ डरयके के नहि होतै आर हरेक बिमारीके इलाज होतै हरेक किछुके इलाज होतै सभकिछु रहतै सभ सभकिछुके व्यवस्था रहतै हॉस्पिटलमे सभकिछु टाइमपर होतै आओर सभ बिमारीसँ आ ओ लड़यके लेल सभ रङ्गके दबाइ भी चललै हन सभकिछु हॉस्पिटलमे हइ आर पहिले नहि रहय पहिले लोक अथि लग बिमारीमे बहुत चीजके सोचय पड़ैत रहै आब नहि हइ ओसभ सोचयके आब सभकिछुके बिमारीके इलाज हो जाइ हइ सभ रङ्गके मशीन हइ जरूरी पड़ैपर सभकिछु व्यवस्था भेल तुरन्त सभकोइ सुनल आओर सभके देखभाल भी अच्छासँ भेल समयसँ इलाज भी भेल आओर सभकिछु बढ़िआँसँ भेल समयसँ सभकिछु मिलल आ दबाइ बीरो भी अच्छासँ मिलल सभ